हेलो काणकोण टेक्सी केब न्ही हांव विंदा सतरकर उलयता लोलयेंच्यान काल पात्रांव कोण सुरेश उलयतात न्ही आं बरें तुमकां सुरेश सर तुमकां काल हांवेन बूक केल्ली पळय सुमो गाडी आनी तुमी आता तुमचे कडेन सगळें उलयल्लें की तुमी आमकां सांगले की तीन हजार भाडें पडटलें आमकां पणजे वचपाक त्या प्रमाणे हांवे तुमची गाडी बूक केल्ली आनीक तुमकां सांगल्ले आयज की सकाळचीं आठांक म्हाका गाडी धाडून दियांत म्हणून त्या प्रमाणे आयज तुमची गाडी सुमो आमगेर पावल्ली आसा आनी ड्रायव्हर म्हणटा की आमी भाडें मातशें चेंन्ज जालां चार हजार पडटले अशें कशें तुमी तर म्हाका काल सांगले तीन हजाराक जातलें म्हूण आनी तो तसो कसो उलयतलो म्हाका ते कांयच कळना म्हूण हांवे तुका फोन केलो कि कितें तुजें ड्रायव्हराक सांग आनी ते चार हजार जाता जाल्यार म्हाका गाडी नाका आनीक तीन हजाराक जाल्यार ड्रयव्हराक सांग व्हर म्हूण सांग आमकां नाजाल्यार हांव दुसरी गाडी पळयता तीन हजाराक आरे हांगा गाडी मेळटा मरे आनी हांवे तुका बूक केल्ली कित्याक तूं सदांच आमचो कस्टमर हांव केन्ना तुजी व्हरता म्हण पूण आयज अशें कितें ड्रायव्हर कितें नवीन येला तुजो तेका सांग मातशें सारकेंच आनी खरेंच तर वाडला जाल्यार चार हजार जालां जाल्यार म्हाका गाडी नाका तूं तुज्या ड्रायव्हरांक सांग परतून यो म्हण सांग हांव दुसरी गाडी पळयता आनी वता कितें तें म्हाका बेगीन कळय मातशें